ओ मछली रेहू मछली आनै छियनि बढ़िआँ फेर उठबै छै ओसभ खायमे बेसी बढ़िआँ लगै छनि रेहू होलन कतला होलन सभ ई आनै छियनि आनि कऽ ओकरा बनबै छियनि फेर सभ बढ़िआँ बनल सभकेँ परिवारकेँ बढ़ियाँ लगै छनि ओकर मसाला पिसलहुँ म् मरीच होलय मरचाइ होलय गोटा होलय लहसुन होलय पियाज होलय ईसभ चीज पीस कऽ हरदि सभचीज मिलाय देलहुँ मिलाए कऽ ओहिमे सभचीज मिलाए कऽ नीमक सभचीज धए देलहुँ तकर बाद ओकरा चूल्हा जोड़लहुँ चूल्हा जोड़ि कऽ चढ़यलहुँ तेल देलहुँ तेल दए कऽ ओकरामे सभके एकदम छानि देलहुँ छानि कऽ तब फेर ओकरा छानि कऽ फेर ओकरामे रस रसकेँ खदकाय देलहुँ उएहमे सभ गिराय देलहुँ खदकि गेल तऽ ओसभ बढ़िआँसँ खयलक तब फेर मीट मुर्गा अनलक ओहोसभ फेर सभकेँ बढ़िआँ लगै छनि अलग अलग सभ अयला एक्के जगह बनला सभ एक्के जगह खयलका ओहो सभमे सभचीज

सभ देलक उएहमे मसाला सभ मिलाय उलाय कऽ भूनि देलहुँ भूनि कऽ फेर तेल दए देलहुँ पानि दए देलहुँ पानि दए कऽ ओकरा सिझाय देलहुँ सिझाय कऽ फेर सभ बैठला खयलका सभ घरमे जे खूब बढ़िआँ लगला खूब बढ़िआँ लगला खूब सुन्दर हइ माँस भी खूब बढ़िआँ बना है सभचीज बढ़िएँ हइ मछली भी बढ़िआँ हइ मछली बहुत महँगा मिलता है अढ़ाइ सए रुपैआ